टेक्नोलॉजी के टेस्ट टू इस्पीच ट्रांसलेशन के रूप में मुझको और नेत्रहीनों को वो सुविधा मिली है औ सहायता मिली हैं क्योंकि अभी ये बहुत सारी नई नई चीज़ें निकली है वैसे टी वी कम्पूटर मोबाइल के द्वारा सब काम हो जाते पहले ज़्यादा लिखना पढ़ाई का काम होता था अब इतना पढ़ाई की ज़रूरत नहीं है खाली सुनने के सुनने से काम हो जाते हैं आप ब्यांग ब्यांग में भी अगर गए तो अपने शेष राशि मिशन के द्वारा सब पता चल जाती है नेत्रहीन लोगों को भी अभी ज़्यादा मुश्किल नहीं होती हे वो भी अपने मिशन के द्वारा काम कर लेते हैं